आज की परिस्थिति में विज्ञापन का बहुत लोगों तक पहुँचना बहुत जरूरी है पिछले समय में भी विज्ञापनों के द्वारा कई चीज़ों उत्पादों को लोगों तक पहुँचाया जाता था विज्ञापन करके उस उत्पाद चीज़ों व्याख्यानों की जानकारी लोगों तक पहुँचती है विज्ञापन का बहुत ही ज़्यादा महत्त्व है विज्ञापन से उस उत्पाद की जानकारी लोगों लोगों तक जन जन तक पहुँचती है पहले समय में लोगबाग जो भी टी वी सेलेब्रिटी के द्वारा माध्यम से अपने विज्ञापनों का प्रचार प्रसार करते थे और वो उनके लिए काफ़ी महँगा साबित होता था पर उनका प्रोडक्ट भी काफ़ी हद तक बड़ा होता था उनकी कंपनी भी काफ़ी बड़ी रहती थी तो बड़े व्यापारियों को विज्ञापन करना काफ़ी आसान होता था किन्तु हाँ यह विज्ञापन छोटे व्यापारी के लिए इतना आसान नहीं था और छोटे व्यापारी इस विज्ञापन को नहीं कर सकते पता है और इसलिए छोटे व्यापारियों द्वारा इतने बड़े बड़े विज्ञापनों को नही किया जा सकता इसलिए वो पंफ़लेट्स पोस्टर इत्यादि के माध्यम से बैनर के माध्यम से विज्ञापनों को करते हैं जोकि अच्छा साबित होता है बड़े व्यापारी यूटूब इनके द्वारा भी व्यापार कर लेते है यूटूब में जो ऐड्स आते है उसके द्वारा विज्ञापन करना काफ़ी आसान होता है जोकि आजकल छोटे व्यापारी भी इस तरह के विज्ञापन को करने के लिए सक्षम हो रहे है जोकि इंश्टाग्राम फ़ेसबुक है इनके द्वारा भी विज्ञापनों को करना काफ़ी आसान होता है और इसमें विज्ञापन कोई भी कर सकता है और जो इंश्टाग्राम पे है वो अपने वहाँ पे अपनी एक पोश्ट डाल के काफ़ी अच्छे तक विज्ञापन कर सकता है मेरे लिए सबसे अच्छा और रोचक और प्रभावशाली विज्ञापन रहा था जो उस टाइम चुनाव का टाइम था और चुनाव के टाइम में मैंने विज्ञापन किया था लोगों तक उस नेता के बारे में जानकारी दी थी कि ये नेता ऐसा है ये नेता खड़ा होने वाला है तो इनका भी विज्ञापन मेरे लिए काफ़ी प्रभावशाली हुआ था